मैंने सात दिन पहले सेटवेट का हेयर जेल लिया था जो बहुत ही अच्छा है उसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी है और बालों को बहुत ही लंबे समय तक सेट किए रहता है जिससे बाल हिलते डुलते नहीं है और जैसे बाल बनाकर जाते हैं वैसे ही बने रहते हैं